जोंनि भारतआ मोनसे जौगाफुनाय हादर बेयावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलोंथाइनि जौगाथाइया जाबोगासिनो थादों दा जोंनि भारतनि सुबुं अनजिमाया गोबांखाय बे सोलोंथायनि जि जौगानाय बेयो नांगौबायदियै जाबोनो हायाखैमोन बिनिखायनो भारतनि सानसुमैफोरा सम सम माखासे सोलोंथाइनि कमिसनफोर गायसननानै बिफोरखौ बाहायनानै जोगाहोनाय राहाखौ खालामदों बेबायदिनो दिनै जोङो दिनैनि नैबे थाखोखौ मोनफैदों होननानै बुंनांगोन थेवबो जोंनि भारतनि सिङाव थानाय माखासे गोदोसोनाय हादरसा जेरै जोंनि आसाम बायदियाव माखासे उन गोग्लैसोना थानाय हारिफोरा सोलोंथाइनि जौगाथायखौ नांगौबायदियै जौगाहोनो हानाय जायाखै दा बिनिखायनो बे गोदोसोनाय थाखोआव हमफानानै भारतनाङैनो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोदान गोदान खान्थि दिहुनदों जेरै आथिखालाव गोदान सोलोंथाइ बिखान्थि निउ इदुकेसन पलिसि दिहुनदों जायनि गेजेरजों जोङो जेरै मोनथिनो मोन्दों बियो आगोलफोरनिफ्राय बांसिनै रायजो राजाफोरखौ गोबाना लानो हागोन आरो जौगानो हागोन जेरावहाय जोङो गाहाय थाखोआव बिमा रावनि सोलोंनायनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौ मोन्नो हागोन दा बेबायदि हिसाबै जोङो आसा खालामनो हायो उनफोराव जोंनि भारतनि माखासे गोग्लैसोना थानाय हारि माहारिफोरा सोलोंथाइनि सोरांजों जौगालांनो हागोन आरो गुबुन गुबुन जौगानाय हारिफोरजो लोगोसेनो आगान सुरफानो हागोन दा जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव मा मा उन जालांखो होननानै बुङोब्ला बेफोरनो बुंनांगौआ बा बिजिरनांगौआ गोबां थायो थेवब्लाबो जोङो बिखौ बुंनानै जोङो फोरमायनो हायो जे जोंनि जे सोलोंनाय बे सोलोंनाय जोंनि बिखान्थिफोरा माखासे बिथिङाव जाफुंनो हायाखै थालांदों जेरै जोङो जिउ राहानि थाखाय माखासे खामानि मावनायनि जि फोरोंथाइ बिखौ जों होनो हायाखै जायखौ होनो भकेसनेल एजुकेसन दा बेबायदिआ गोबां खम जादों जायगा जायगा बिदिनो माखासे फोरोंथाइ सेन्टार एबा इनस्टिटुउट बिदि जों गायसननानै खालामनो हायोब्ला अब्लाना बे माखासे गोदोसोना थानाय जोंनि समाजनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोराव हाबनानै गावबा गाव जिउ राहानि थाखाय खामानि मावनो हागोन आरो दा बेनिखायनो जों बे फार्से नोजोर होनानै जोंनि जायफोरा माने सोलोंथाइनि बिथिङाव आखा फाखा बिथांमोनहा बिबायदिनो माखासे बिथांखि थियारि खालामनानै जाहाथे बाराद्राय फरायनो हायै उन गोग्लैसोना थानाय बै माखासे लाइमोनफोराबो गावनि जिउ खांनो थाखाय राहाखौ लानो हायो बेबायदि खालामनाया खोब दोरखार दङ आरो बेनिफ्राय लोगोसेनो जोङो समाजनि गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय जोङो जेब्लाबो मोजां आखल आखु सोलोंनायनि सोलोंथाइ जों होबोनो नांगौ बे बिथिङाव जोङो बुंनांगोन जे बिमा बिफा एबा जोंनि समाजनि गार्जेनफोरा मोजां आखल सोलोंनो थाखाय जोङो फरायसालिफोराव माखासे बेबायदि आखल सोलोंनाय माखासे हाबाफारि लानांगौ जाहाते बेसोरो मानिनानै सोलिनानै समाजनि सासे मोजां सानना साननो हाग्रा खामानि बुंनो हाग्रा मानसि बुजियो जायखौ जोङो जेरावबो आखा फाखा बायदि खालामनानै बेखौ जोङो जोंनि भारतनिनो सुबुं सम्पद होननानै जाहाथे गनायनो हायो गुरुखौ मान खालामनाय फोरोंगुरुखौ मान खालामनाय बेवहाखौ मानिनाय समाजनि गेदेरफोरखौ मानिनाय आरो बेबायदिनो गावजों गावनि गेजेरावबो अनलायनाय सैलायनाय हेफाजाब होलायनाय जों बेखौ मोननो हायोब्ला थानैनो समाजाव मोनसे गोजोन थासारिया सफैयो बेखायनो जोंनो बेखौ नांगौ लोगोसेनो जोङो जोंनि देहा मोदोमखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गेलेनाय एबा बेबायदिनो माखासे जुगा बिदि खालामनायनि गेजेरजों सावस्रिखौ जाहाथे मोजां लाखिनो हायो बेखौबो जोङो खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय जोंनि राव थुनलाइया जौगानायनि थाखाय रावनि बिथिङाव थुनलाइनि बिथिङाव हारिमुनि बिथिङावबो माखासे हाबाफारिखौ मावफानो हानायनि स्कुल लेभेल बा कलेज लेभेलआव एबा इउनिभासिटि लेभेलाव बेबायदि माखासे बिथांखि आजावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि उन जोलै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो रोंखा राखा खालामनो थाखाय जोङो साननांगौ दा बेनिखायनो जोङो गोसो होलायनांगोन जे जोंनि सोलोंथाइया गमामायैनो मोगथांआव जोङो जिउ खांनो हानाय गावनि सायाव सोनारनो हानाय बेबायदि जोङो खालामनो हानांगौ अब्लासो जोंनि समाजाव गोग्गो थासारिया फैगोन आरो गावबा गाव जिउ राहानि थाखाय गावनो गाव मावनानै जोंनो दिहुनथाइ खालामनानै आलो गोजोनै जों संसार जालांनाय आरो जौगालु हाबायाव गावनि गोसो बायदियै जोङो दावगालांनानै नखर मोनसे मोजां हिसाबै दैदेनलांनाय समाजखौ दैदेनलांनाय हारिखौ दैदेनलांनाय आरो जोंनि हादरखौ दैदेनलांनायाव जाहाथे जोंनिया बिहोमा होनो हायो जे बेखौ साननांगोन ओंखायनो बे बिथिङाव जोङो माखासे राहा दानायखौ थाबैनो लानांगौ आरो बयबो गोसो होनानै आवगायलांनांगौ बेखिनिखौनो जों आसा खालामनो हायो